میری بہت ساری تحریریں ہیں اور میرے بہت سارے مضامین ہیں جو مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں اور شائع ہو چکے ہیں یوں تو مجھے اپنی ساری تحریر سے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ہر ایک مضمون سے بے انتہا پیار ہے لیکن مجھے ایک مضمون بہت زیادہ پسند ہے وہ مضمون میں نے وقت کی اہمیت پر لکھا تھا کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے اس موضوع پر میں نے جو مضمون لکھا تھا تو میرے استاد نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا میرے بھائی نے مجھے اس پر انعام بھی دیا تھا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 کہ اس پر لکھنا چاہیے اور اس پر لکھنا بہت اچھا ہوگا حکومت کے مختلف فیصلے یا حکومت کا طرز عمل اور اس کا رویہ اس کا عوام کے لیے قانون سازی کرنا اور مختلف اقدامات اٹھانا بھی مجھے قلم اٹھانے کے لیے اور لکھنے کی ہمت رکھ ہمت کرنے پر ابھارتا ہے یہ وہ چیزیں اور باتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ لکھنے پر ابھارتے رہتے ہیں میں عام طور پر اردو زبان میں لکھنا پسند کرتا ہوں